मेरा नांऽ सोनाली ऐ ते में मतलब इद्धर सैतगढ़ रौह्नी आं जम्मू आह्ली साईड

ते घरा आह्लें जबरदस्ती भेजना फिर जेल्लै स्कूल जाना क्लासां लग्गनियां ऐनी बिंद निं मन करना क्लासां लानै दा ते कदें सारे सब्जेक्ट बोरिंग जेह् लग्गने ऐ नी पसंद ऐ नी शैल टीचर पढ़ांदे कदें किश कदें किश फिर इक्क दिन जेल्लै सानूं हिंदी आह्ली मैडम पढ़ा दी हिंदी मतलब ते भी मैडम जेल्लै सानूं हिंदी पढ़ान लग्गी ते मैम नै दिक्खेआ कि कोई किन्ना चैप्टर घरा जानदा हा मेरियां इन्नियां रानियां होंदियां हियां ते इंदे राज बिच एह् होंदा हा वो होंदा हा ओह् बड़ा शैल पूरा मतलब कि ना व्याकरण देइयै पूरा लग्गी परे समझान ते बल्लें इंटरस्ट पेआ उस सब्जेक्ट बिच इंया की हिंदी बड़ी मज़ेदार ऐ सुनने च ते मज़ेदार पढ़ने च बी ते बोलने च बी बड़ी मज़ेदार ऐ ते तां करियै गर्मी

ते मिगी मतलब इंटरस्ट पेई गेआ पूरा ते मिगी बड़ा पसंद लग्गी पेआ औन हिंदी आह्ला सब्जेक्ट ते भी में रोज़ हिंदी पढ़नी लिखनी ते समझनी रोज़ हिंदी आह्ली क्लॉस लानी बड़ा मज़ा आंदा रेहा ते हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने च ते हिंदी आह्ले टीचर बी बड़े शैल हे पर मीं हून कुछ बी करना पर मी फिर में बड्डी होई बड्डी होई इक्क क्लासा चढ़ी ते दूई होई त्रीऽ क्लासा चढ़ी ते में हिंदी बिच होर शैल होन लग्गी पेई ते जियां कियां में हिंदी दे सब्जेक्ट बिच ही ना ते इंटरस्ट पौंदा गेआ पौंदा गेआ ते मिगी होर मतलब कि होर जादै हिंदी दे सब्जेक्ट बिच ध्यान लग्गी पेई देन भला एह्दे बिच केह् होंदा केह् नेईं होंदा कुदै कवि केह् हे कोह्दे चेप्टर दी कुन्नै रचना कीती ते मतलब कि निक्के निक्के प्वाइंट एह् निक्के निक्के उदाहरण जां कुछ बी एह्दे च जो जो डिटेलां होंदियां डिटेलां लग्गी पे पढ़न निक्के होंदे पढ़न ते हून तक्क मतलब कि अठमीं नौमीं ते दसमीं पढ़ी जेल्लै में दसमीं दे बोर्ड दे पेपर हे चंगा इटरस्ट पूरा ओह्दे ई इंया पूरा ध्यान ते हिंदी बिच पढ़ी फिर हिंदी बिच बड़े शैल नंबर आए मेरे ते में हिंदी दे जेह्के टीचर हे मेरे कोला बड़े खुश होए ते फिर में आक्खेआ कि भला में एह्दे बिच ओह् होर मैह्नत करगी इस सब्जेक्ट बिच में होर करगी

बड़ा शैल पढ़ेआ इन्ने शैल ओह् कीते की एह्दे बिच केह् ऐ केह् नेईं ऐ सारा किश ता ते होर बड़ा ध्यान कन्नै पढ़ेआ बारहमीं बिच ते नुहाड़े मड़ो बड़े शैल नंबर आये मेरे ओह्दे ते मेरे दसमीं बिच बी शैल नंबर आए ते मेरे टीचर मेरे कोला बड़े खुश ते हून में जेल्लै कॉलेज़ पुज्जी ते कॉलेज़ बिच में ते कॉलेज़ बिच बी में हिंदी इक्क हिंदी लेई फिर में दौ हिंदी लेइयां ते में इयै आक्खनी की मिगी हिंदी बिच बड़ा इंटरस्ट ऐ हिंदी जेह्ड़ी मिगी बड़ी शैल लगदी ऐ ते बोलनऽ गी बी शैल लगदी ऐ ते आक्खनै च बी शैल लगदी ऐ कोई सुने ते मिगी बड़ा मज़ा आंदा सुनने दा कोई केह् आक्खा दा कोई केह् नेईं आक्खा दा ते् तां करियैा मिगी हिंदी बड़ी शैल लगदी ऐ ते मिगी एह् सब्जेक्ट पढ़ना बड़ा पसंद ऐ